बार्देश जिल्ल्यांतलें हवामान खुबूच गरम आसा ह्या वर्सा तर खूब गर्मी जाल्या हवामान बदलतलें बदलतलें अशें म्हणटात हवामान खातें आमकां दर दिसा पावस येतलो अशें सांगता आनी रुतू बदलतले अशें सांगता पूण खूब गर्मी वाडल्या आनी अजून सुद्दा पावसाचे कांय संकेत येनात एक दोन फाटी खूब घोग्यांनीं पावस पडलो पूण ताचे नंतर सामको सुकेर आनी अजून पर्यांत आमी पावसाची वाट पळयतात